हा असां हितां अकोला मां आया आहियूं त हिते तव्हां हिते नाश्तो कहिड़ो सुठो मिलंदो आहे हा हा हा भले तव्हां मूंखे ॿुधायो भले ई हा टई हलनि

हम्म हम्म हा हा

हा हा हा सुठी आहे ऐं ॿियो राति जो हुन शाम जे टाइम ते हा हा अच्छा हा

अच्छा तव्हां इहो सीरो पूड़ी कंदा आहियो नाश्ते में सीरो पूड़ी हा सीरो हा हा अच्छा ठीकु आहे सुठी ॻाल्हि आहे ऐं राति ओ अच्छा सुठी ॻाल्हि आहे ठीकु आहे असां तव्हांखे ॿुधाईंदासी असांखे जेको खपे ऑडर ऑडर कीअं बुक करिणो पवंदो पहिरों

ठीकु आहे तव्हां तव्हां असांखे पहुचाए वेंदव न असां असांखे अचणो पवंदो ठीकु आहे ठीकु आहे ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ठीकु आहे असां तव्हांखे हा अच्छा ऐं पेमैंट कीअं करणी आहे असांखे अच्छा ऐं सभु फ्रैश फूड असांखे मिलंदो ना मस्त सभई हिकदमि ताज़ो मिलंदो तव्हांखे ॿियो तव्हां इहो कढ़ी चांवर ठाहींदा आहियो भेंण हा हा अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं पैसा बि मोकिले छॾींदासीं ठीकु आहे पोइ मोकिलिजो हा